नमस्कार सर हमारा पैप लीक कर रहा है हमारा पूरा पानी बर्बाद हो रहा है और ये पाइप हमको बदलवाना है तो इसका कितना चार्ज लेंगे

जी जी जी जी

जी जी जी हूँ पानी तो सर ज़्यादा निकल रहा है पूरा पानी लीक कर रहा है जी

जी तो सर आ देख लीजिए पाइप बदल दीजिए जी ठीक ठीक नमस्कार